तेरां जनवरी गी लोह्ड़ी छब्बी जनवरी गी गणतंत्र दिवस पंदरां अगस्त को सबतंतरता दिवस पंज सिटम पंज सितंबर गी टीचर्स डे पंजी दिसंबर गी क्रिसमस डे